بچپن میں میرے سفر كی بہت سی یادیں ہیں جن میں سے ایک خاص طور پر دل كے قریب ہے ہم اكثر اپنے نانا نانی كے گاؤں جایا كرتے تھے جوكہ ایک خوبصورت اور پرسكون دیہی علاقہ میں تھا یہ گاؤں پہاڑوں كے دامن میں واقع تھا اور وہاں پہنچنے كے لیے ہمیں كئی گھنٹوں كی مسافت طے كرنی پڑتی تھی راستے میں ہم دریاؤں كھیتوں اور پہاڑی مناظر كا لطف اٹھاتے تھے گاؤں پہنچنے پر سب سے پہلے ہمیں نانا نانی كے گھر میں گرم جوشی سے استقبال ملتا تھا گاؤں میں رہتے ہوئے ہم نے بہت سی دیہی سرگرمیوں كا مزہ لیا ہم كھیتوں میں كھیلتے دریاؤں كے كنارے بیٹھ كر پانی میں پتھر پھینكتے تھے اور شام كو دیہاتی بچوں كے ساتھ مختلف كھیل میں حصہ لیتے اور ان كے ساتھ كھیلتے تھے مجھے یاد ہے كہ گاؤں میں عام طور پر ہمارے بچپن كے دور میں بجلی نہیں ہوا كرتی تھی رات كو بجلی نہیں ہوتی تھی تو ہم لوگ لالٹین كی روشنی میں بیٹھ كر اپنے نانا نانی سے یا اپنے گھر كے بڑے بزرگ سے ہم كہانیاں سنتے تھے یہ وقت بہت ہی پر لطف اور یادگار ہوا كرتا تھا جب آج كے دور میں یعنی جو ماضی میں ہوا كرتا تھا ہمارے دور میں آج كے دور میں یہ سب جو جو كہانیاں سنانے كا اور بڑے بزرگوں كے ساتھ بچوں كے بیٹھنے كا جو ایک مزاج ہوتا تھا وہ مزاج اب دور حاضر میں ختم ہو چكا ہے اور وہاں كی مہمان نوازی بھی بہت شاندار ہوا كرتی تھی جو آج كے دور میں گاؤں جانے كے بعد احساس ہوتا ہے جو ہمارے بچپن كے زمانے میں جو ہمارے مہمان نوازی ہوا كرتی تھی آج كے دور میں گاؤں كے اندر اس مزاج كے لوگ موجود نہیں ہیں یعنی وہاں كے لوگ ان كی مہمان نوازی اور قدرتی خوبصورتی نے میرے بچپن كی یادوں میں ہمیشہ كے لیے ایک خاص مقام بنا لیا ہے جو ہمارے بچپن میں جن جن خوبصورت انداز میں وہاں كے لوگوں نے ہماری مہمان مہمان نوازی كی ہے وہ آج وہاں مہمان نوازی نہیں كی جاتی ہے آج بھی جب ہم ان كو جب میں ان كو یاد كرتا ہوں تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور وہ یادگار لمحات جو ہم اپنے نانا نانی كے یہاں جو گھومنے پھرنے كی کے غرض سے جایا كرتے تھے وہ یادگار لمحات آج بھی محفوظ ہیں اور اسے یاد كر كے ہم آج بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں